हाँ मैंने हाथ से बना बनी पेंटिंग को मेरे दोस्त को उपहार में दिया है मैंने जब पेंटिंग को मेरे हाथ से बनाया था तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और मैंने उस पेंटिंग को मनमोह बनाने के लिए उसको बहुत आकर्षक रूप में ढाला था हाथ से बनी हुई चीज़ों का भावनात्मक मूल बहुत अधिक होता है क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज में हम अपने मन में आए हुए सकारात्मक विचारों को प्रदर्शित करते हैं और उसमें एक से एक अच्छा मूल्य डालते हैं जिससे की जिससे की बनी पेंटिंग या वस्तु सामने वाले को अधिक लुभावनी लगे और उसको सर्वाधिक प्रिय लगे